पंजी कलंगूट बागा अंजुना वागातोर कांदोलीम मिरामार कोलवा पालोलेम आरंबोल चापोरा फोर्ट अगवदा फोर्ट बेसलिका ऑफ बॉम जिजस दूदसागर फॉल्स सांतादुर्गा टॅम्पल मंगेशी टेंपल एनसे एनसेस्ट्रल गोवा काबोदे रामा दोनापावला सालीगांव म्हापसा ओल्ड गोवा बेतूल कोव कवसोलीम माजोडा वार्का चपोरा बीच आश्वेम बीच मोर्जेम बीच केरी बीच सँक्वेरीम बीच बटरफ्लाय बीच मांद्रेम बीच नेत्रावली वायल्ड लायफ सँच्युरी भगवान महाबीड वायल्ड लायफ सेंच्युरी तेरेकोल फोर्ट फावटेनस चपोरा रिवर रिवर क्रूज पंजी धाबोलीम चर्च कांदोलीम चर्च सफा साहोरी मॉस्क टिटोस लेन गोवा स्टेट म्युजियम कोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी बॅसलीका ऑफ सेट केजतान वायरसी आर मोरमुगांव पोट कावेलीम बीच हॉलांत बीच वाडेम सडा मोरम मोरमुगांव बोगदा बायणा न्यू वाडेम कारवार कलंगूट बागा